अहाँके आओर दोकानमे ऑडर केलिए तऽ ओ मिठाइके कि भेल अभी तक नहि आएल हँ बहुत देरी हो गेलै हमसभ सोचलिए दोकानमे अच्छा समान दै हइ ओहि चलिते अहाँके ऑडर कएलहुँ अभी तक नहि दे दऽ गेलै हँ कि दिक्कत हइ से नहि देबै तऽ दऽ नहि देबै तऽ ओहो कहि देबै ने से हँ से नहि जा पेतै ऑडर कैन्सिल हो गेलै हम आर कि सोचलिए अच्छा हइ दोसर दोकान नहि जो ओहे दोकानसँ मँगाबै छिए किएकि ओ दामो अच्छा लै हइ समानो अच्छा दै हइ लेकिन एहिबेर जे होलै ने ऑडर केलिए हेँ से टाइमपर नहि अएलै बहुते समय लागि गेलै हँ किएकि ऑडर तऽ सु सुबेरे केलिए लेकिन अभी तक नहि अएलै हँ कि दिक्कत छै नहि अएतै तऽ ओहो बता देतिए ने से हम नहि अएतै ओहि हिसाबसे हम दोसरा दोसरा दुकानमे ऑडर दऽ दैतिए रहै किएकि इहाँ ऑडर देने से तऽ ओहोमे तऽ पइसा लेतै ने ऑडर कएलाके बाद बहुत समय हो गेलनि लेकिन अभी तक आ नहि पएलै हँ नहि आ पएतै तऽ हम दोसरा दोकानसँ आनि लेबै किएकि मजबूरी कोनो होतै तऽ बता दैके चाही ने हमरा गाम कुटुमसभ आएल हइ ओसभ चलि जएतै तऽ बेज्जतिए ने होतै एहिसे कहै छी तनि जल्दी आबैके कोशिश करिऔ किएकि हमरा हिआँ बेज्जती होइ हइ कुटुम आर आएल छथिन मरे घुमि जेतै तऽ हम फेर ओ बादमे लऽके कि करबै ओ ओकर जब कोइ कामे नहि भेलै तब हम ओकरा लऽ कऽ कि करबै से ओहेसे कहै छी तनि ऑडर केलिए सबेरे तऽ सबेरे ने दऽ जाइके चाही बहुते टाइम लागि गेलै हँ आब बहुते टाइम लागि गेलै हँ आओर ओ टाइम ओवर भेल जाइ हइ तऽओ कोइ कामके नहि रहलै तऽ ओ लैएके कोन फायदा होतै हमेसे सोचलिए से सभ दोकानसे अच्छा ओ दोकानमे दै हइ तऽ ओहिसे ऑडर कऽ देली पहिने लेकिन अभी तक नहि पहुँचा देलिए हँ से कोन दिक्कत हइ दिक्कत हइ या फेर मजबूरी हइ से कहि दैके चाही ने हम दोसरा दोकानमे ऑडर करि देतिए रहै लेकिन आब हमरा बेज्जती होतै ने घरपर तऽ ईसब अहाँके बढ़िआँ नहि लागै समझलिए ताहिसँ कहै छी तऽ जल्दी आबैके कोशिश करिऔ तनि जल्दीमे किएकि हमरा गामके आदमी घुमि जेतै तऽ हम कि करबै थोड़के घरपर रोटी आओर सबजी बनेने छिए हम तऽ बाहरके खाना ऑडर करने रहिए तऽ आब बाहरेसँ ने अएतै